किछु वर्ष पूर्व इन्जिनियरिंगके क्रेज स्टार्ट भेल छलै तखन बहुतेक लोक चेन्नइ बेंगलुरु मैसूर नोएडा पञ्जाब आदि जाकऽ इन्जिनियरिंग कऽ कोर्स समाप्त कयलक मुदा एक बेर जखन इन्जीनियर लोकनिके बाढ़ि आबि गेलै आ रोजगारके अवसर कम पड़ऽ लगलै तऽ कनिक मोह भङ्ग भेलै फेर लोक सभके ध्यान गेलै एम बी ए कऽ तरफ फैशन डिजाइनिङ्गके तरफ लाँके तरफ आओर फराक फराक बहुत सारा कोर्स सभके तरफ लोक सभके ध्यान गेलै आ ई बी एडके तरफ लोग जा रहल छै एम एडके तरफ लोग जा रहल छै आ किछु किछु लोग कृषिके तरफ सेहो जा रहल छै मेडिकलके पढ़ाइ भारतमे बहुत महँगा छै तैयो बहुत सारा लोग अहिठामसँ सस्ता मेडिकलके पढ़ाइ करबाक लेल चीन रुस यूक्रेन उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान आदि जाइत छथि तऽ शिक्षाके लिए कोनो एकटा जगह फिक्स नहि छै व्यक्ति अपन अपन सुविधाके अनुसार फराक फराक जगह पर जाइत छथि